घुमण फिरण जूं शयूं असांजे पासे में असांजे शहेर में घणेई आहिनि पंहिंजे शहेर में बि महात्मा गांधीअ जी समाधी आहे जेका तमामु सुठी शानदारु ऐं राहतु ॾियण वारी अहिंसा प्रेमी सत्य ते हलण वारा तमामु चङी तरह चङी तरहं उहे हलाईंदा आहिनि ऐं उते वञण में तमामु सुठो आनंद ईंदो आहे सुबूह जो पंजे बजे ई लेडीस जेन्स उते योगा करण बि ईंदा आहिनि ऐं महात्मा गांधी जी समाधी तमामु सुठी ठहियल आहे उनजे पासे में बि असांजे भाई प्रताप जी समाधी जेका आहे आदिपुर जो फाऊंडर जंहिंखे जंहिं शहेर ठाहियो उहो बि तमामु सुठी ठहियल आहे सभु उते योगा करण चकर ॾियण हवा खाइण सभु ईंदा आहिनि असांजे शहेर खां पोइ ॿाहिरि निकिरी बि असां पासे में असांजे कच्छ भुॼ में भुॼ में बि पर्यटक स्थलु सुठा आहिनि जिते हीअ स्मृतिवन ठहियो आहे जवाननि जे लाइ यादि में अंजार आहे अंजार में बि हिकिड़ो भू भूकंप थियो हुओ ऐं जेको ज़लज़लो आयो उनमें वेचारा ॿार घणा विया हली ऐं उनजे यादि में बि बालु विहार उते ठाहियो अथऊं बालु स्मृति उहो बि तमामु सुठो ठहियो आहे शानदारु नमूने सां उते ब माण्हूं अची सघन था असां बि कहिड़ी केरु बि ईंदो आहे महिमान त इहेई स्थलु असांखे ॾेखारिना तमामु सुठो आनंद ईंदो आहे